एक समय एहन जे छलैया इसकुलके मददसे जे बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके पढ़ाइ छलैया छुट्टी छलैया क्लास छलैया रङ्ग बिरङ्गके बहुत चीज छलै आब जे छै से अखन जतऽ तक पढ़ि चुकलियैया इसकुल या कॉलेज तऽ कॉलेजके मदमे कहल जाय तऽ बहुत तरहके परिबर्तन छै सिस्टम छै खेलाइ धुपाइके लिए या लैपटॉप छै या प्रिंट आउट छै बहुत तरहके अनेक चीज छै जे ओ बिद्यार्थीके लियए हॉलो ओहिमे बिद्यार्थीके लिए मन भावन जे छै से कखनो काल टाइम पास कऽ लिअ लैपटॉप छै प्रिन्टर छै बहुत तरहके छै तऽ ओहिमे जेकर जे इच्छा छै बिद्यार्थीके से अपन बहुत तरहके कऽ रहलैयए तऽ अखन ई कॉलेज जे छै से रङ्ग बिरङ्गके बिहार सरकारके द्वारा उन्नत कएल गेलैया बहुत अनेक तरह एहेन छै सब बिद्यार्थीके जतऽ जे इच्छा छै से कऽ रहलैया जेनाकि प्रिन्टर भेलै जेनाकि लैपटॉप भेलै या बहुत तरहके अनेक प्रकारके खेल धूपके लिए दे रहल छै कॉलेजमे ओ अपन अपन साझा ई होइ छै जे अपन किछु नॉलेज भऽ जाइ छै या किछु आओर चलबैके इच्छा भेलै तऽ चला सकैत छी तहिना अखन अछि जेना प्रिंट आउट कऽ सकैत छी या किछु ऑनलाइन कऽ सकैत छी या किछु नॉलेज टाइपिंग कऽ सकैत छी अपन भबिष्यके लिए रङ्ग बिरङ्गके बहुत तरहके छै ओहिके लिए की होइ छै तऽ आगू दिन आहाँके ओते नॉलेज रहत या पढ़लहुॅं की पढ़लहुॅं नहि पढ़लहुॅं ओते साझा ओहिमे दर्ज कएल जाइ छै प्रिन्ट आउट सिखाएल जाइ छै केनाकि ओ कम्प्यूटरके बारेमे की जानकारी छै की की करबै तऽ ई एना हेतै की करबै तऽ ओना हेतै सएह सब ओहिके लेल बहुत रङ्गके जनकारी दऽ रहल छथिन मास्टर सब हमरा सबके सङ्ग साध दै छथिन जे पुछबनि तऽ ई हेत्तै तऽ ओ ई कऽ लेबै तऽ ओना हेतै ओ हेतै माउसवेटके बारेमे बुझाएल जाइ छै की बोर्डके बारेमे पढ़ाएल जाइ छै इहए सब छै जे बहुत तरहके अनेको तरहके पढ़ाइ लिखाइ या बिषयके बारेमे जे पुछै छथिन तऽ हुनकर जबाब देल जाइ छलै से ओहि तरहके सबाल देल जाइ छै जे आगू की करबै आगू केना पढ़बै की करबै नहि करबै तऽ ओइपरमे मास्टर के उपर मे उ छै जबाब